ہا ہیلو ہاں اسٹیشنری شاپ سے بول رہے ہیں جی مجھے اپنے اسکول کے لیے کچھ اسٹیشنری چاہیے اور پینسل چاہیے کم سے کم دو سو پیس اور کاپی چاہیے فور لائن والی ٹو لائن والی اور پینسل کے ساتھ وہ ربر اور کٹر جو ہوتا ہے وہ بھی چاہیے

ہاں وہ بچوں کے لیے کاپی چاہیے اور بچوں ہیں کے لیے استعمال کے لیے اور کافی تعداد میں کم سے کم دو سو پیس چاہیے یہ سب اور وہ آپ اپنا ریٹ بتا دیجیے میں باضابطے آڈر دے دوں گا آپ کو آپ انہیں اپلائی کر دیں گے ہمارے یہاں نہیں آن لائن پیمنٹ ہو جائے گا آپ کو پہلے سامان آپ سمجھ لیجیے کہ دو سو پیس فور لائن کاپی دو سو پیس ٹو لائن کاپی اور پینسل بھی دو سو پیس چاہیے اور اریزر چاہیے اریزر چاہیے یہ شاپنر چاہیے یہ سب دو دو سو پیس چاہیے مجھے آپ اپنا ریٹ بتائیں گے ریٹ بتا دیں گے اور میں آن لائن آن لائن جی جی جی ہاں ہاں تو ڈلیوری کب تک کر سکیں گے اگر میں آڈر پلیس کر دوں آج تو آپ ڈلیوری کب تک کر سکیں گے بلک میں تو منگا رہے ہیں آپ رپیٹ بھی مجھے دیں گے یہ بات مجھے سمجھ آ گئی لیکن کتنے دن میں ڈلیوری دو دن میں کر دیں گے جی جی تو ٹھیک تو میں پیمنٹ آپ کو ففٹی پر سینٹ ایڈوانس میں کر سکتا ہوں آن لائن لیکن کروں گا اور جس دن آپ ڈلیوری یہاں دیں گے اس دن فردر پیمنٹ ہو جائے گا آپ کو جی ہاں ہاں ہاں تو آپ اپنے آپ اپنے بینک اکاؤنٹس کا ڈیٹیل مجھے بھیج دیجیے میں آپ کو وہ کر دوں گا پیمنٹ اس میں کوئی پرابلم نہیں جی ہاں واٹس اپ کر دییے گا

ہاں ٹھیک ہے اور ہمارا وہ جو ریٹ ہے آپ بازار ریٹ سے جو آپ نے بتایا بلک پرچیز ہے اس لیے اس کے حساب سے ریٹ لگا کے ہم کو فارورڈ کر دیجیے گا ریٹ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی تھینک یو